ओय माबायाव थांगोन नामारा सरलफारायाव

लामायाव लामायावथ' आंनि माबाखौ मोनाखै द्रायभिंखौ

लामायावसो लाखिला बायगोन नामा लामायावसो लाखिला बायगोन नामा बेखौसो गिनांगौ माबा हेल्मेथ गैयाब्लाबो लाखियो नो औ सानै सानैबो गान्नांगौसोनो दाना

जुथाना माबा गानबाव नांगौनो ओमफ्राय थाउनआव थांबा बिदि माबानायाव हायरद फ्राव आरोना ओमफ्राय बे थाउनफ्राव दां ओमफ्राय नोंनाबोथ' हेलमेट गैया हेलमेट दङ नोंना हा सासि जोबनासो थांगोब्रा नों हान्द्रेदाव होनानै बिदिजोंलाय बोरै जानो माबा मोनसे खायदा खालाम नांसिगोन र' गामोन थांनो नागिरदों नालाय खइथायाव ओंखारगोन जेन'बा लामायाबो जा गाज्रिब्रा ओमफ्राय सरलफारानि बै माबायाव बे ससेखौनो बायो आं थावा सारिस' फास स' सोनि खामगोन दां थांलाय फैलाय सोरबा लेंबा माबा थांबावोब्ला खिन्थासाय ज' ज' थांनो सोरनावबाथ' द्रायभिं लायसेन्स थागोन्ना बिसिना द्रायभिं लायसेन्स दंब्ला बिसोरखौ सिगां होग्रोनायसैदा ओमफ्राय जों गोजाननिफ्राय एसे एसे थाल लानानै सालायनोसै आरो होनबानो थांनो हागोन ओरै माबाजों थांनायसै खाजलगाव जों थांनायसै खाजलगावजों खाजलगाव जों थांनोसै खाजलगाव जों दायरेग ओरै गिदिंनानै हायरद हाय हाय हायवे हायवे दे दे होनबालाय गाबोन खल खालाम फिन्नायसै औ औ दे औ दे